आसामाव गाहाय गाहाय बिजाबफोर दङ होनबाथाय जोङो बे हिन्दुफोरनि बे भगबत गिता ओमफाय रामायण बेद कुरान शिब कुरानफोरखौ मिथियो ओमफाय खृष्टीयानफोरनिया बाइबेल मुस्लिमफोरनिया बिदिनो कुरान बे थायो ओमफाय आं मुस्लिमफोरनिखौथ' मुस्लिमफोरनिखौ आङो बिजाबखौल'सो मिथियो मानि खुरानखौ ओमफाय हिन्दुफोरनिखौबो आङो भगबत गिता ओमफाय रामायण महाभारत बेफोरखौ मिथियो ओमफाय माबाया खृष्टीयानफोरनि बाइबेलफोरखौ मिथियो खिन्थु आं बेफोरखौ फरायफेरनो मोनाखै मानो होनबा आं खृष्टीयानबो नङा आङो हिन्दुबो नंला होनजायो मुस्लिमबो नङा आं बाथौसो बाथौनि जोंनिया बेलेग थायो आं उननिफायनो बाथौ मानि बाथौनिखौल'सो मिथियो आरो बाथौ जोंनिया आर'ज बिदां महरै बैदासि आर'ज बिदां बेफोरबायदि थायो आरो बाथौनि खिथाबै गोबां दङ बेनिनो गेजेराव आङो गोथार मैखुना दङो गोथार मैखुनखौ आं फरायबाय फरायनायालाय मोनफा मोन्नै फरायदों होमबाबो गोबां फरायाखै गोथार मैखुनावनो बांसिनखौ मोन्नाय जायो गोथार मैखुनखौ बर' रावजोंबो लिरनाय आरो असमिया रावजोंबो लिरनाय नुनो मोनदों आङो बेयाव बाथौनि फारसेनिफाय लानानै दंजोबो बादफोरनि बाथ्राफोराबो दङो खेराइ होनाय दिउरि देवसि हाबानि गोथैसि बाउनाय जोनोमनिफाय लानानै थैजासिम बेसेबां खामानि थायो जोंनियाव बेफोर गासैबो लिरनाय दङो माबायाव गोथार मैखुन खिथाबाव बेफोरखौ जों फरायनो मोनो आं बाथौनि माबायै सिक्स सेमाव डिग्रिनि सिक्स सेमाव बाथौनि जानानै बाथौ खिथाबनि बि बिनि लिरदोंमोन आङो बेयाव आङो बाथौनि मोनफा मोन्नै लिरदों बेयाव आं फरायनो मोनदोंमोन बाथौनि सोमोन्दोयै बेयाव फरायदोंमोन आङो दिउरि गिसिब सिबनाय खेराइ मोसानाय खेराइआ बेसेबां रोखोमनि थायो जिदाइन रोखोमनि खेराइ बेफोरबायदिखौ जोंनो मोनो गोथार मैखुनावबो बांसिन मोनजोबखायो आसामाव बे बाथौआबो जोंनि बर' हारियाव गाहाय मानबा आसामाव बर'फोराबो थागिबि ओमफाय आसामाव बिदिनो कृष्ण धोरोमनिफोर दङो भगबत गिताफोर दङो आरो हनुमान सालिसा बेफोरबायदि बेफोरखौ मानसिफ्रा गोबां फरायो नाथाइ आं फरायनो मोना आं बायफेरनोबो मोनाखै नुफेराखैबो आङो मानो होनबा जोंहा बेफोरखौ फालिया बाथौनिखौ फालियो नालाय बाथौनिया दङो जोंनियाव आं फरायजोबनो थ' हायाखै नाथाइ आं फरायगोन बाथौनि खिथाबखौ गोथार मैखुनखौ गोथार मैखुन जाहानावनो दंखायो बर' सोदोब रावनि मोनसे आरो असमिया रावनि मोनसे मोन्नै रावनि बिजाब जाहानाव दङो आबैया जाहा हारसा असमिया मिडियामाव फरायनाय नालाय आबैया बेखायनो आमाइया गामिनि बाथौनि अलंबार आमाय सासे बेयो जोंनो हरदों बिजाबखौ आबैनो जोंहानि ओमफाय आङो गावनो गोथार मैखुनखौ बायना लादों नांगौ खोमा जानायाव होमबा आं मेजरखौ बड' लादोंमोन बर' लानायनि थाखाय आंनो बाथौनि गोबां बाथ्रा मिथिनांगौ बेखायनो आङो गोथार मैखुन बिजाबखौ बायना लादों बायनानै बेयावनो आङो फरायजोबो नांगौ जाबा नांगौ जाबा आं फरायो बेफोरबायदि मोननो हायो आसामावथ' गोबां रोखोमनि दङ बेनि बागै आङो बाथौनियाव बाथौनिखौ बुंबाय आरो गोथार मैखुननिखौ आरो बाथौनियाव दंबावो मोनफा मोन्नै बाथौनि गोबां बाथ्रा लिरनाय बेनि अनगा नाथाइ बो जोङो गोथार मैखुन मोनजोबखायो गोथार मैखुन फरायबानो